میری بچپن کے یادوں کی بات کی جائے تو یادیں تو بہت ساری بسی ہوئی ہیں بہت ساری دماغوں میں رچی ہوئی ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے کیوں کہ ہم لوگوں کا جو بچپنا تھا بہت ہی سُنہرا گُزرا ہے اُس طرح کی بچپنا کے آج کے بچے کلپنا نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہ ہم لوگ جب بچپنے میں تھے تو ہم لوگ کے دور میں موبائل کا دور نہیں تھا تو ہم لوگ کھیلنے کودنے پہ زیادہ زور دیتے تھے بہ نِسبت آج بچوں کے کہ آج کے بچے جو ہوتے ہیں موبائل گیم ویڈیو گیم مطلب موبائل کا ایک دور آ گیا ہے تو بچے سوشل میڈیا کے بالکل عاشق بنے ہوئے ہیں لیکن پہلے ہم لوگ کے بچپنے میں ایسا نہیں تھا کیوں کہ ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو ہم لوگ طرح طرح کے کھیل کھیلتے تھے بچوں والے گلی ڈنڈا دیکھا جائے کبڈی کھیلتے تھے گٹی پھوڑ کھیلتے تھے فٹ بال کھیلتے تھے اور اور بھی بہت سارے کھیل کھیلتے تھے دوڑ والا کھیل کھیلتے تھے اور اور بھی بہت سارے کھیل کھیلنے پیڑ پر چڑھ کے چوری والا جو ہوتا تھا کھیل وہ بھی کھیلتے تھے تو اِس طرح کے بچپنے تھے ہم لوگوں کا جو بہت ہی خوبصورت گُزرا ہے اور یہ جو دور ہم لوگ کا بچپنے والا گُزرا ہے یہ ہم لوگوں کو خاص بناتا ہے کیوں کہ ہم لوگ نے بہت سُنہرا بچپنا گُزارا ہے جو آج کے بچے اُس بچپنے کی کلپنا نہیں کر سکتے تو یہ سب چیزیں تھیں ہم لوگوں کے بچپنے میں